بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ابتدائی بائیکر کرتے ہیں جیسے کہ اوور اسپیڈ میں گاڑی چلانا ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا مڑتے وقت انڈیکیٹر کا استعمال نہیں کرنا تو ان کو ہونا چاہیے کہ یہ ساری غلطیاں نہ کریں بائیک ہمیشہ ہیلمٹ پہن کر چلائیں اوور اسپیڈنگ نہ کریں مڑتے وقت ہمیشہ انڈیکیٹل کا استعمال کریں اپنے لائن میں چلیں پلس ٹریفک رول کا پالن کریں ٹریفک رول کا اگر وہ سختی سے پالن کریں گے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا وہ محفوظ رہیں گے وہ اپنے مقام تک صحیح سلامت پہنچ سکتے ہیں ان غلطیوں کو نہ کر کے تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ان کی ان کی ایسی غلطی ہی نہ کریں ہمیشہ ٹریفک رول کا پالن کریں پلس